हा केरु तव्हां केरु साईं

त असांखे भाजियूं हूंदी अथव असांखे खपे ऐं घर में पहुचाइण जी अगरि सुविधा ॾियो था त असां तव्हांखां वठूं त जीअं तव्हां चओ अच्छा त ॿुधो न असांजे घर जीअं साठ अऊं उणिवीह तारीख़ थींदो त असांखे तव्हां अरिड़हं तारीख़ सुबुह जो सभु भाॼियूं सुठे सां घर पहुचाइजो जंहिंमें असांखे बेह पंजाहु किलो त बेह लगंदा बाक़ी जो पकोड़ा वकोड़ा बि थींदा आहिनि बेह तरह तरह जा डिस जो हुन में मिटी विटी न हुजे साफ़ सुथरी हुजे हिन में हा हा हा बाक़ी हाने की असांखे हिकु बोरो त ॿ ॿ बोरा त असांखे बसरि जा खपनि हिकु बोरो आलूअ जो खपे हिक आलूअ जो बोरो अघु ऐं ॿ कैंट ॿ जेकी टमाटनि जा ॿ ऐं

हा पीज उहे वीह वीह किलो इहे बि वीह वीह कीलो अदरक हा अऊं अदरक असांखे किलो ॾेढ त अदरक बि खपंदी ऐं साई थूम साई थूम जेके मिलंदी सुठी साई साई हुजे पन्ना पन्ना सावा सावा हुजनि उहा असांखे जी जी हा पनीर ऐं मशरूम बि ज़रूरु खपंदो असांखे पनीर ऐं पालक बि ॾाढी सुठी हुजे त असांखे उहा बि त मां तव्हांखे भाॼी त लिखाए छॾी ऐं हाणे तव्हां ॿुधाइजो केतिरो हिसाब थियो आहे टोटल तव्हांजो ऐं भिंडीयां अथव

अच्छा हिनमें मेहा त जड़िया ई कोन्हे जंहिंसां मेहा त ॾाढा वणंदा आहिनि माण्हुनि खे मेहा पेठो पेठो बि ज़रूरु कजोसि ओर मेहा त सॼे पंद्रहं किलो त मेहा हुजनि ई अच्छा अच्छा हीअं न की मतिलबु भई थोरो त इहे असांखे घटि कयो न भई असां त तव्हांजो ॿुधी करे नालो असांखे ऑडर डिनो थी भई तव्हां घटि कंदव त थोरो बि आहे असां लाइ

हा असांजे घरु पहुचाए छॾजो धन्यवाद